بچوں کو ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہی دی جانی چاہیے اس لیے میرے خیال میں اردو زبان بچوں کو سکھانا نہایت ہی ضروری ہے اور اس زبان کے ذریعے بچوں کو اپنی تعلیمی سفر جاری رکھنا بھی آسان ہو جائے گا ورنہ وہ اگر دوسری زبان جو اس کی مادری زبان نہیں ہے اس سے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ان کو جگہ جگہ پہ ہر ہر مرحلے پہ دشواری پیش آئے گی اور بچے تعلیم سے بھاگنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال سے مادری زبان چونکہ ہماری اردو ہے تو بچوں کو یہ زبان سے تعلیمی سفر کا آغاز نہایت ضروری ہے اور اس زبان کو کیوں سیکھنا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے میرے خیال سے کہ اس زبان کو سیکھ کر بچے اپنی تہذیبی وراثت اور ثقافتی وراثت کی بخوبی حفاظت کرسکتے ہیں